اسکول کے دنوں میں آرٹ کی کلاسز ہمیشہ بہت دلچسپ ہوتی تھیں خاص طور پر جب ہم پینٹنگ سیکھتے تھے مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک بار قدرتی منظر پینٹ کرنا سیکھا تھا ہم سب کو ایک دن کہا گیا کہ اپنی تخیل میں ایک خوبصورت منظر لائیں اور اسے کنونس پر اتاریں میں نے ایک پہاڑی علاقہ پینٹ کیا جس میں ایک چھوٹا سا ندی بہہ رہا تھا اور اس کے ارد گرد درختوں کا جنگل تھا اس دوران استاد ہمیں سکھا رہے تھے کہ کسی طرح مختلف برش استعمال کریں اور رنگوں کو ملائیں تاکہ قدرتی منظر حقیقت کے قریب لگیں جب ہم نے اپنی پینٹنگ مکمل کی تو میں حیران رہ گیا کہ میں اپنے تصور کو حقیقت میں تبدیل کر دیتا کر دیا تھا یہ تجربہ بہت خاص تھا کیونکہ اس نے مجھے تخلیقی صلاحیتوں کو جانچنے کا موقع دیا اور ساتھ ہی مجھے یہ احساس دلایا کہ فنون میں ہر کوئی کچھ نیا اور خوبصورت بنا سکتا ہے